हैलो अ हम ई कहबाक छलै जे हमर एक्खन हम अहाँके दोकानसँ आर्डर केने रहउँ तऽ हमरा सामान डेलीभर भऽ गेल लेकिन ओइमे जे जे हम कहने रहियै अहाँके ओइमे सँ तीन गो सामान गायब यऽ जेना कि हमरा एखन तक दालि नहि भेटल हँ आओर जबकि हमर दालिके पेमेंट कटि गेलहँ आओर रोटी हम कहने रही छओ गो लेकिन भेटल हमरा कए गो हमरा तीन गो तऽ तीन गो रोटी नहि आयलहँ ओइके बादसँ सब्जी कहने रहौं ओहो नहि भेटल हँ हमरा एखन तक तऽ हमरा से छै से एखन हम से आब जबकि पेमेन्ट हम पूरा कऽ देने छियै अहाँके पेमेन्ट सारा हम्मर कटि गेल यऽ लेकिन ओइमे सामान सब नहि यऽ अहाँके तऽ ई हमरा केना एखन तक ई एकतऽ पहिने भेल केना आओर अगर भेलहँ तऽ हमरा केना प्राप्त होयत से कहू अब राति के ने बाजि रहल छै आओर अभी अहाँ फेर कहबै आधाघण्टा फेर लगत पहुँचाबैमे आओर हम आधा खाना खोलि लेने छी अब आधा हम रुकल रहब आधाघण्टा अहीं बताउ तऽ कनी हमरा और आहाँ अगर ध्यान नै देलियै आहाँ तऽ अहाँकऽ ध्यान देबाक चाही नऽ यौ